ہیلو میں افطاراپلائنسز روہینی سے احمد بات کر رہا ہوں میں آپ کی کیا سہایتا کر سکتا ہوں ہاں ہمارے یہاں جو ہے واشنگ مشین کولر اے سی ہر طرح کے اپلائنسز ملتے ہے اگر آپ کو واشنگ مشین میں دلچسپی ہے تو میں آپ کو واشنگ مشین کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کس طرح کی واشنگ مشین چاہیے

ہاں ہمارے ہمارے جی جی ہمارے یہاں دو قسم کی واشنگ مشین ہوتی ہیں فل اور فلی آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک اگر آپ فلی آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فل آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فل آٹومیٹک جو ہے آج کل کے حساب سے بہت مفید رہتی ہے اور بہت بہتر طریقے سے کام کرتی ہے ان کا جو قیمت بھی ہے وہ بہت ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں ہاں قیمت تھوڑا سا کیونکہ فنشنلٹی زیادہ ہوتی ہیں تو اس حساب سے آپ کے لیے بہتر ہے وہ فل آٹومیٹک مشین میں آپ کو ساری سروسز جو ہے کمپنی کی طرف سے فری ملیں گی آپ کی جو وارنٹی ہوگی وہ آپ کی دس سال کی ہوگی موٹر وارنٹی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایڈوانس کوپن وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی قیمت کو کم کرنے کے لیے ہاں ہاں ہاں ہاں کچھ مہینے میں کچھ سیل ٹائم ہوتا ہے ہمارے یہاں اگر آپ اس کے بیچ میں اپلائی کریں گے اس کے بیچ میں آپ خریدیں گے واشنگ مشین تو اس وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہیں دوکان پہ آ کے

ہمارے یہاں ہم ہمارے یہاں تمام قسم کی کمپنیوں کی فل آٹومیٹک یا اور سیمی آٹومیٹک ساری مشینیں ہوتی ہیں فل آٹکمی نشین جو ورلپول کی ہیں ان کی قیمت دس سے پندرہ ہزار روپے کے بیچ میں ہے جی جی ہاں ہمارا جو اسٹور جی ہاں ہمارا اسٹور جو روہینی میں ہے آپ یہاں بائے میٹرو بائے ٹیکسی بائے ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی طریقے سے آپ یہاں آ سکتے ہیں اور یہ بڑی سڑک کے پاس ہی ہے میں آپ کو اس کی لوکیشن اس کا ایڈریس میل کر میل کر دوں گا اور آپ ہم جو ہیں اپنے یہاں سے ہوم ڈلیوری بھی کرواتے ہیں لیکن اس کے کچھ پرائز اس کے جو چارجز ہیں وہ الگ سے لیے جاتے ہیں اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہو یہاں تو ہم آپ کو ہوم ڈلیوری بھی کر سکتے ہیں

میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو صحیح معلومات دی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اور اسی میں خدمت کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہیں سے ہی اپنی واشنگ مشین یا اس سے دیگر اپلائنسس خریدیں شکریہ کال کرنے کے لیے آپ کا